जीअं त मां हिकु फैशन डिज़ाइनर आहियां ऐं कपिड़ा सिबण मुंहिंजो शौक़ बि आहे ऐं मुंहिंजो पेशो बि आहे मां मुंहिंजे ग्राहकनि खे हुननि जे चए मूजिबी हुननि जे पसंदि अनुसार कपिड़ा सिबी ॾींदी आहियां जेके मुंहिंजे ग्राहकनि खे तमामु वणंदा आहिनि हुननि खे हुननि जी पसंदि अनुसार लेस बटण हणी ॾींदी आहियां से सभिनि खे तमामु पसंदि ईंदा आहिनि हिकु बार मुंहिंजे हिकु ग्राहक जी शादीअ जी सालगिरह हुई त उन बि मूंखे पंहिंजी शादीअ जे सालगिरह जो नोतो ॾिनो हाणे मां इहो सोचियो की मां इन खे छा गिफ्ट कयां तॾहिं मूंखे ख़्यालु आहियो छो न हिन खे हिकु वॻो पाण सिबी करे गिफ्ट कयां त मां उन जी पसंदि खे चङी तरह ॼाणींदी हुअसि इन करे बाज़ारि वञी हुन जी पसंदि खे ध्यान में रखे साटन जो कपिड़ो ख़रीदियो उन जा मैचिंग बटण लेस बि वठी आहियसि पोइ हुन खे मां हुन जी पसंदि खे ध्यान में रखे करे ॾाढी सुठी तरह सां सिबियो बाज़ारि मां हुन जो मैचिंग रओ बि वठी आहियसि पोइ जॾहिं मां हुन जी सालगिरह जी पार्टी में वियसि त मां उन खे उहो गिफ्ट कयो उहो ॾिसी करे उन खे उहो ॾाढो वणियो ऐं जॾहिं उन उहो पातो त उन खे बि ॾाढो वणियो ऐं उन जे मिट माइटनि खे उन जे दोस्तनि खे उन जी साहिड़ियुनि खे बि ॾाढो वणियो ऐं उन्हनि उन्हनि खां इहो पुछियो की तूं इहो किथा सिबाया आहियो त हुन चइसि की इहो मां हुन खे पंहिंजे हथनि सां सिबी करे ऐं गिफ्ट ॾिनो आहे सभिनि माण्हुनि उहो गिफ्ट ॾिसी करे मुंहिंजी ॾाढी वाह वाही कयईं ऐं उहो गिफ्ट ॾिसी करे मुंहिंजा तमामु ग्राहक वधिया ऐं उन्हनि इहो सोचियो त हीअ त तमामु सुठी सिलाई कंदी आहे त ईअं मुंहिंजा तमामु ग्राहक बि वधिया ऐं उहे बि जॾहिं उन्हनि खे कढी कंहिंखें का गिफ्ट ॾियणी हूंदी आहे हाणे त उहे मूंखे ज़रूर ध्यानु रखंदा आहिनि ऐं मूंखां पंहिंजी पसंदि सां कपिड़ा सिबाईंदा आहिनि